हा जीअं असांजे कट कटनीअ में ॾाढा ही सुठा बिजनेस मतिलबु कारोबार आहिनि त जीअं असांजे कटनीअ में मिलूं कुझु ज़्यादाह आहिनि त असांखे अन पाणीअ जी दिक़त थोरी घटि थींदी आहे पर हा ईअं आहे की हाणे करोना खां पोइ ॾाढो कुझु मिलियूं पोइ ते थी वियूं आहिनि तंहिंजे करे ॾाढो ई मिलियूं कुछ बंदि थी वियूं आहिनि हा हाणे असां ॻाल्हि कंदासीं घुमण जी मनोरंजन जे स्थान जी त मनोरंजन जे लाइ असांजे कटनीअ में पहिले कुझु न हूंदो हुओ सिर्फ़ु हिकु टॉकेज हूंदी नीरज असांखे जीअं कढी मूवी ॾिसिणी हूंदी त असां होॾे हली वेंदा होयासीं पर न हाणे त असांजे हिते हिक खां हिकु मॉल ठही विया आहिनि उन जे अंदरि हिकु खां हिकु तव्हां वञो त छा त थिएटर ठातल आहिनि मतिलबु टाकी ठतल आहे जीअं तव्हांखे हुते न ॾाढो ई मज़ो ईंदो की उहे तव्हां वञो पिचर ॾिसी अचो ॿार बि ॾाढो पसंदि था कनि उन खां पोइ असांजे हिते हाणे हिक खां हिकु गा गार्डन मतिलबु बाग़ीचा बि ठही विया आहिनि जीअं पार्क थी वियो असांजे हिते जागृती पार्क आहे या या सुलब पार्क आहे उते ॾाढे सुठे तरीक़े सां मिलंदो आहे उन जे अंदरि वञो तव्हां जागृती पार्क जे अंदरि त ॾाढो सुठो साइंस पार्क आहे उहो साइंस पार्क ॿारनि जे लाए त ॾाढो ई सुठो आहे उते ॿारनि खे ॾाढो ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं ॿार सुठे नमूने हुते इंजॉय कंदा आहिनि ॿार जे सिखण लाइ ॾाढो ई कुझु आहे हा अगरि जीअं असांखे कटनी में मनोरंजन नथो मिले त थोरी अॻिते वञिणो आहे असांखे त असां जबलपुर था वञी सघूं जबलपुर में वॉटर पार्क आहे ॾाढो कुझु आहे ऐं कटनी में बि हाणे हिकु वॉटर पार्क ठही वियो आहे भली थोरो नंढो आहे पर सुठो लॻंदो आहे उन खां अॻिते अगरि थोरो तव्हांखे वञिणो आहे घंटो घर त असांजी शारदा माता जो मंदरु आहे मेहर में उते ॾाढो ई सुठो आहे उहो मंदरु ऐं हुते जी ॾाढी मानता आहे उते ॾाढो ई माण्हू दर्शन करणु वेंदा आहिनि ऐं ॾाढे सुठे सुठो थींदो आहे ऐं हुते हिकु नयों मंदर बि ठतो आहे मैयर में अगरि तव्हां वेंदा त तव्हांखे ॾाढो ई सुठो लॻंदो तंहिं करे असांजे कटनीअ में मनोरंजन जे लाइ ॾाढी सुठी शयूं हाणे ठही वियूं आहिनि